स्वच्छके बारेमे बहुत बढ़िआँ आओर बहुत नीक यऽ आओर एकर असर हमरा बहुत बढ़िआँ लागल सफाईमे हम भाग नहि लेनय छी हमरा आसपास स्वच्छ एकदम साफए सुधार यऽ आओर हमरा संकेत ह एकदम साफए हमर बिलकुल हमरा जगह जे आसपासके बहुत साफ यऽ गन्दा नहि यऽ एकदम बिलकुल बढ़िआँ यऽ स्वच्छ अभियान बिलकुल ठीक ठाक यऽ हमरा अरके शिक्षा यानिकि स्वच्छके बारेमे बहुत बढ़िआँ चीज यऽ आओर हमर अरके इलाकामे बिलकुल स्वच्छ शौचालयके कारण बहुत साफ सुथरा बहुत बढ़िआँ यऽ आओर संकेत छल बिलकुल बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ गन्दा नहि यऽ